सरकारी योजनाक बारेमे अगर हमरासऽ पूछल जाए तऽ एकर हम तऽ अभी जेना देखल जाए तऽ बहुत सारा योजना देखै छियै जे कि धरातलपर भी हमरा नजर आबै छै जेकरामे कि प्रधानमन्त्रीके मुद्रा लोन देख सकै छी हम प्रधानमन्त्रीके जे जीवन ज्योति बीमा योजना देख सकै छी प्रधानमन्त्रीके जे छै ऊ जन धन योजना देख सकै छी प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना देख सकै छी प्रधानमन्त्रीके कुशल योजना देख सकै छी आओर राज्य स्तरपर देखबै तऽ कहबै जे छै ऊ कन्या उत्थान योजना देख सकै छी ओकर बाद जे छै ओ स्मार्ट कार्ड योजना देख सकै छी स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना देख सकै छी ई सब तरहके योजना राज्य स्तरपर देख सकै छी एकरा सबके बहुत सारा जे छै लाभो देख रहल छी हम समाजमे भेलैए पहिले जेकर जेकर जे खाता तऽ ओइमे रहै बैङ्क सऽ बहुत सा आदमी जानय नै रहियै बैङ्क की केना हय छै की हय छै आइ लगभग सबके खाता खुलल छै शायदे कोइ हेतै जे कि बचल होयत एकरामे तऽ ई बहुत बड़ा बात भेलैए आओर जे छै सरकारे अभी लाभ दै छै तऽ मानिकऽ चलू डायरेक्ट ओकर खातामे भेज दै छै तऽ एकर एक माध्यम बनलै जे गरीबके कोइ मारिके खाए जाइत रहै डायरेक्ट ओकरा एकाउण्ट मे मिल जाए रहल छै ओकरा पैसा ओकर लेल ई बहुत बड़का कल्याणके काम भए गेलै दोसर खेतिए करै छै आइकाल्हि खेती करै छै लाइन के बचत आर टाका लागै छै ओकरा तऽ लाइन पहुँचायल जाए रहल छै प्रधानमन्त्री कुसुम योजनासऽ ओकरा ओना देखल जाए तऽ बहुत सारा ओकरा मदद देल गेलै पम्पिङ्ग सेट देल जेतै लाइनके व्यवस्था करल जेतै एकरा सऽ ओकर खेतीक उपजो बढ़तै ओकरा जे छै ओकरामे खुदसऽ स्वावलम्बी भी बनतै ओ अपन पयर पर खड़ा हेतै ऊ तऽ बहुत सारा योजना जेना एकटा प्रधानमन्त्रीके इहो योजना हम देख सकै छियै ऊ जे अथी अयलैए मानिकऽ चलू पाँच लाख तकके जे छै फ्री मे इलाज कराए सकैए ठीक छै ओ सब योजनाकऽ अगर देखबै जेना स्मार्ट कार्ड छै स्मार्ट हेल्थ कार्ड जेना कहल जाए रहल छै ओकरा तऽ ओकरा सबके अगर देखबै तऽ धरातल पर बहुत लाभ देखाइ छै आयुष्मान भारत योजनाके तरफ सऽ कैर रहल छियै तऽ ओकरा देखबै तऽ अभी इलाजके लिए जे गरीब से गरीब भी रहै ओकरो बड़का हथियार छै कि ओ पाँच लाख तकके इलाजके अगर जरूरी पड़लै तऽ ओहिने के ओहिने करा सकैए इलाज तऽ ओतबाके कमसऽ कम ओकरा अभी गरीबके लिए केतना बड़का ई जे छै ओकर परेशानी दूर भए गेलै ई सब देखबैमे हम देख रहल छियै जेना समाज बहुत बदलि रहल छै सरकारके योजनासऽ सरकार भी अच्छा काम कए रहल छै एहने आरो आरो तरह से योजना जरूर आना चाहियै